एह् माराज गल्ल जेह्ड़ी ग्रांऽ दे बारे च ना एह् तुसें जेह्की पुच्छी ऐ बड़ा चंगा कीता पैह्लें साढ़े ग्रांऽ दी केह् गल्ल आखनी माराज ग्रांऽ च साढ़े च मतलब कोई चीज ऐसी ऐ गै नेईं ऐ जिसी अस आखचै कि एह् पसंद नेईं ऐ ते एह् शैल नेईं ऐ सारियां चीजां माराज अपने ग्रांऽ दी पैह्लें इक गल्ल कि कुसी अपने ग्रांऽ दी कोई चीज पसंद नेईं औंदी ऐ सारे अपने ग्रांऽ गी माराज पसंद करदे बाकी होर साढ़े ग्रांऽ दी गल्ल सुनो तुस साढ़े ग्रांऽ बिच माराज जेह्के साढ़े खेत जेह्ड़े साढ़े खूुबे एड्डे एड्डे खूुबे साढ़े बड्डे बड्डे सब्जियां लानियां असें उत होर चीजां बड़ियां सब्जियां लानियां अपनै देसी ग्रांऽ दियां सब्जियां माराज तुसें ई पता गै ऐ सैल्लियां सब्जियां ऐं खानी जिसलै मजा औंदा बाकी स्यालै दे दिनै दिक्खो साढ़ै माराज सरेआं लाई दी होंदी लोकें सरेआं दा साग ते मक्का दा ढोड्डा हाय हाय ग्रांऽ दियां नेहियां माराज नेह् नजारे कुत्थै लभदे ग्रांऽ च होर दुए मत शैह्रें शूह्रें च होर दिक्खो तुस ग्रांऽ बिच इसलै लोकें मक्का राही दियां होंदियां माराज सोहै दिनें मक्कें दी गोड्डी ते माराज जेह्के ओह् लोक होंदे आखदे हाय हाय सुहाड़ियां गांदे तुसें केह् दिक्खना माराज नजारे गै नजारे होंदे ग्रांऽ ऐं होर जिसलै ते उप्परा साढ़े कश जेह्कियां तौह् बगदी माराज खड्ड बगदी माराज ठंडा पानी ते गर्मियें दे दिनें च ठंडे पानियै च चलोभी मारनी हाय हाय नजारे गै नजारे माराज ते होर दोस्त जेह्ड़े अपने ग्रांऽ च तुसें गी पता गै सारे जेह्के दोस्त होंदे सारे ग्रांऽ बिच गै होंदे ऐं शैह्रै च होंदी जागतै कन्नै पर इन्नी इंट्रैक्शन कुत्थै होंदी जिन्नी अपने ग्रांऽ कन्नै चीजें जिन्ना प्यार होंदा हर इक बंदे गी जित्थै नुहाड़ा जनम होऐ दा होंदा ओह्दे कन्नै प्यार होंदा इक जुड़े दा मतलब जोड़ रौंहदा जुड़े दा रौंह्दा बंदा ओह्दे कन्नै ते ओह् बड़ा ओह्दे ज्यादा इंट्रैक्शन रौंह्दी अपने ग्रांऽ दी होर दिक्खो तुस तां हून साढ़े दोस्त ग्रांऽ बिच हून ते बल्लै बल्लै मतलब फ्ही बी लोक शैह्रें बिच गै लगी पेदे औन लेकिन फ्ही बी जेह्के ग्रांऽ च ग्रांऽ दियां चीजां माराज ग्रांऽ दियां गै होंदियां ते ग्रांऽ च जाना अस बड़ा पसंद करदे होर साढ़े जेह्के रिश्तेदार जैदातर ग्रांऽ दे गै होंदे ओह्दी बजह् कन्नै साढ़ा मतलब इक जोड़ रौंह्दा गा ग्रांऽ कन्नै बाकी साढ़े ग्रांऽ बिच ब्याह् दिक्खी लैओ माराज देसी बीन बाजा कीते दा होंदा लोकें हाय हाय ते जिसलै ओह् भांगड़े पौंदे ते गाने हाय हाय नजारे गै नजारे ते रातीं जिस दिन जिस दिन ब्याह् श्याह् होंदा जां पजेकी पजूकी औंदी फ्ही जेह्दा प्रोग्राम कीते दा होंदा जोड़ियां जाड़ियां आंह्दी दियां होंदियां गाने गाने गी लोक औंदे बड़ा बड़ा दूरा दा डोगरी लोक गीत गांदे ते होर दिक्खो तुस तां धार्मक सिस्टम दिक्खी लैओ माराज जे कुतै देवते होंदे लोकें दे कुल देवते होंदे बड़ मानता होंदी उं'दी कोई माता चंडी आई पुड़धार आई गेआ लोक बड़ा मन्नदे होंदे उसी होर उं'दे जेह्के फंक्शन होंदे जियां कुड्ढ होंदे जगेरन होंदे लोक किट्ठे होइयै शैह्र बलियां बी लगदियां भिड्डा भिड्डू बड्ढदे लोक छिल्लू बड्ढदे होर अपने देवी देवतें गी खुश करदे इक बड़ा मतलब उं'दा इक मतलब तुआईं इक इनट्रेस्ट रौंह्दा रुचि रौंहदी उं'दी ओह्दी बजह् कन्नै लोक बड़ा मन्नदे बाकी होर ग्रांऽ च जेह्ड़ियां चा बूह्टे दिक्खो माराज ठंडे ठंडे चीड़ां देयार हाय हाय ओह् इसलै साढ़े इसलै प्हाड़े च मतलब च्यूह् लगदा इक च्यूह् बड़ा लाल लाल ओह् बी लोक बड़ा पसंद करदे बड़ा शैल फुल्ल होंदा होर अस उसी खंदे बी इक एह् बड़ी बड्डी गल्ल ऐ बाकी होर फरूट शरूट दिक्खो ग्रांऽ च बड़ियां बड़ियां शैल चीजां होंदियां खाने लेई फरूट शरूट बाकी इसलै सोहै दे दिन ते कक्कडि़यां दिक्खो माराज चटनी नारदाने दी ते फाए कक्कड़ी हाय हाय नजारे गै नजारे माराज केह् हून तुसें गी सनाचै